हांवें गेल्या म्हयन्यान तुमच्या कडल्यान लेदरचो सोफा घेतिल्लो तो एका म्हयन्यान वाट लागलो हांवें तुमची कंपनी इतली नांवाची म्हणून तुमचे कडल्यान बूक केल्लो सोफा आयज पळयत जाल्यार तातुंतल्यान सगळें स्पंज भायर सरता ताजी सगळी शिवण सुटल्या सोफाची सगळी दयना जावन पडल्या हांवें धरुकूच नाशिल्ले तुमचे इतक्या नामनेचो कंपनीचो सोफा असो निगतलो म्हणून आमगेर आतां कोण येता तांकां म्हाका बसपाक सुद्दां सांगपाक जागो ना जाला म्हजो घोव तर म्हणटा आपणें तुकां सांगिल्लें अमक्या कंपनीचो घे तुवें हो कित्याक घेतलो आतां तो म्हजो म्हजेर रागार जाला सामको सोफाच्या म्हऱ्यान म्हजें माजर तें सोफाच्या म्हऱ्यान सुद्दां वचूंक तयार ना सोफाची इतली दशा जाल्ली आसा पयर आमगेर आयिल्लो एक सोयरो तो सोफार जो बसलो ताणे नवी पँट आपली जिन्स पँट लिवायसची पँट घाल्ली ताका तोपलो तुमच्या सोफाचो खिळो आनी ताजी पँटूच पिनली अशी दशा जावन पडल्या त्या सोफाची लज दिसता आमकां कोणाकूय आपोवपाक आनी बस म्हणपाक हांवें धरुंक नाशिल्ले तुमचो सोफा इतलो हलक्या कोलिटीचो आसतलो म्हणून तुमी तर व्हडल्यो व्हडल्यो ऍडवटिजमँट करतात नवीन टायम्साचेर गोमंतकाचेर तुमचें नांव येता सोफाचें इतले बरे सोफा तुमी विकता म्हणून हांवें धरुंकूच नाशिल्लें तुमी अशीं फटींगपणा करतले अशें मात तुमी करप न्हय आं आतां म्हाका दिसता कंज्युमर फॉरमान हांवें कळोवचें आनी तुमची कंप्लेन करची कांय म्हणून कितें जाता आमी दुसऱ्यााचें वायट चितीनात पूण तुमी आमचें बरें चितूंक जाय न्हय असले सोफा तुमी विकूनाकात आनी दुसऱ्यांच्या पयशांची नाशाडी करूं नाकात म्हजे पयशे बुडले तें बुडले लोकांचे पयशे अशे बुडोंव नाकात मातशी तुमच्या सोफाची कोलिटी बरी करात